हय अशें पुस्तक आसा जाणें म्हाका खूब आवड हासयला तें म्हणल्यार आओ जाओ गोवा तुम्हारा हें एक नाटक आसा आनी हांतून भितर अशें भायलें लोक येतात आनी गोंयकारांकूत त्रास करतात तरी सुद्दां गोंयकारांक हें भायलें लोक आवडटात तांकां पसंती मेळटा आनी कशें तरेन हाका लागून तेंची फजेदी जाता हें सगळें ह्या पुस्तकान आमकां पळोवपाक मेळटा आओ जजाओ गोवा तुम्हारा हें नाटक जेन्ना लेखक बरयता आमची मानसीकता गोंयकारांची तांची विचारसरणी कशें तरेन लोक आमचो फायदो घेता कशें तरेन आमी हें सगळें जावपाक दितात आमी जेन्ना हें घडटा तेन्ना आमी आमकां शिणचें परस आमी आमच्या नशिबाक शिणटात हाचो बरो उल्लेख हाचे बरें चित्रण ह्या नाटकातल्यान केला तशेंच तरेन ह्या नाटकाचे जेन्ना तूं साधरीकरण पळयता तेन्ना तेंचे पात्रांच्या माध्यमातल्यान जें संवाद तेंच्यानी घातल्या तें संवाद खूब सुंदर आसात आनी तेंच वाचल्या बरोबरूच तुका हांसूं शें दिसता तेका लागून म्हाका हें नाटक खूब आवडटा एकंदरीत हें पुस्तक जेन्ना तूं वाचता तेन्ना तुका प्रहसन खूब म्हळ्यार खूब वाचपाक मेळटा आनी तातूंतसून तुका हासूंक येता हें सहजूच आसा